हेन्द बेग बेखौ अनलाइन अर्दार खालामदोंमोन मानोना मोजां नुनानै अर्दार खालामनायाव मोजां सफैयाखै बेयो मोजाङानो नङा फ्रदाक्ट सफैनाया जाहा थाहा अर्दार खालामनानैहाय लाला बायनो नाङा मानोना मोजांबो सफैया बेयो मोजाङानो जाया अनलाइन खालामनायाव गाज्रि गाज्रिसो सोनानै हरो अनलाइन खालामनायाव नुनायाव मोजां नाथाय सफैब्ला साबा एबा मोजां नङा कालार खारनायनि एबा हमग्रायानो गैया बेबायदि रोखोमनि सफैयो बेनिखायनो अनलाइन अर्दार खालामलाबायनानैहाय लानो नाङा बेग एबा बाग्रा हरग्रा बेग फोरखौहाय मोजां रोखोमै बाजारावनो बायनानै लानांगौ अनलाइन अर्दार सफैनाया मोजांआनो जाया